हा दादा हा हा किथां था वठण चाहियो कहिड़ो दुकान जो नालो आहे क्रोमा क्रोमा हरूभरू मां दादा हिकड़ी सलाह तव्हां खे ॾींदुमि हरुभरु क्रोमा मां वठण जी छो था सोचो तव्हां इते ॿिया बि दुकान आहिनि इते ॿिया बि दुकान आहिनि हिकड़े जो नालो जीअं कोहिनूर जंहिं खां ओनिडा वारो आहे या मोहन सेल्स वारो आहे असां इतां किथां बि वठी सघूं था उन जे जे नज़दीक हूंदा त सुभाणे काई बि उन में घटा वधी थींदी त उन खे कुझु बि ठाहिण वग़ैरह या बिगिड़जी या उन में रिपेरिंग जो कुझु बि औज़ार थिए थो त उहो छा नज़दीक जे करे असां खे सवलो पवंदो असां जो परियां खां एॾा वठूं उन खां पोइ उन खां पोइ कुझु काई शइ बिगड़िजे थी त उन खां पोइ उन में ॾाढी दिकत थी थिए उन माण्हूअ खे वरी सॾ कराइ वरी उहो अचे वरी सुभाणे नथो अचे वरी सर्विस में देर थो करे त उन में तव्हां बि तंग थींदा तव्हां बि परेशान थींदा पोइ चवंदव यार मां काॾां वरिती काॾां फाथुमि मां इन करे मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजी सलाह हीअ अथव तव्हां हुतां उल्हासनगर मां ई वठो उते बि दुकानदार सुठा सुठा आहिनि रीज़नेबल आहिनि ऐं प्लस उहे असां जा सुञातल आहिनि इन जे करे मां तव्हां खे सलाह ॾींदुमि कि तव्हां उल्हासनगर मां ई वठो ठीक आहे ओके ओके हा हरी ओम